جی جی ہاں ہم نے سید اکیڈمی کے پرنسپل کو کال لگائی ہے آپ قاظم صاحب بول رہے ہیں جی جی جی میرا نام عالی ثبور ہے در اصل میرا میرے صاحب زادے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں جی وہ جی عارف نام ہے اُس کا محمد عارف جی سیونتھ سیونتھ کلاس میں پڑھتا ہے وہ ذوالفقار صاحب کی کلاس میں کلاس ٹیچر ذوالفقار ہیں اُن کے جی جی تو اُن کی کلاس میں در اصل میں نے اِس لیے کال کی تھی آپ کو کہ نیکسٹ ویک اِس منڈے سے اگلے منڈے جی ہم لوگ جو ہے پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو دیکھنے جا رہے ہیں چار دِن تو اِس سلسلے میں مجھے چار دِن کے لیے چھٹّی چاہیے تھی جی تو وہ اِن جی تو کیا عنایت ہو سکتی ہے جی اچھا جی بہتر جی جی آپ کے تمام تر باتیں مانتا ہوں اِس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں اِس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپ جو ہے چھٹّی عنایت کیجے اِن کر دیجیے آئندہ جو ہے وہ لوٹنے کے بعد کوئی کلاس مس نہیں کرے گا میں اُسے با قاعدہ اور اُس کی جو پڑھائی ہے جو کمزور چل رہی ہے اُس پہ بھی اُس پہ توجہ دی جائے گی اور وہ آئندہ سے ایسا نہیں کرے گا جو کرتا آرہا ہے جی تو اب جی جی بہتر میں ذاتی طور پہ دیکھ لوں جی بہتر جی اِنشاء اللہ جی

بہتر بہتر میں ضرور کل حاضر ہوتا ہوں اپنی آئی ڈی اور اپلیکیشن کے ساتھ بہت بہت شُکریہ آپ کا بہت شُکریہ ٹھیک ہے